وعلیکم السلام کون کس لیے فون کیے ہیں کیا آپ کو کتاب کی ضرورت ہے ہاں آ سکتے ہیں مل جائے گی وہی ہماری لائیبریری میں

آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں آپ کسی طرح سے آ سکتے ہیں آپ کو کس چیز کی کون سی کتاب کی ضرورت ہے

اور ہاں مل جائے گی ہماری لائیبریری تو ہر وقت کھلی رہتی ہے آپ جس وقت چاہیں آپ کو جس وقت تک فہرست ملے آ سکتے ہیں نہیں نہیں عصر بعد آ جائیے گا

ہاں ہر چیز کی سہولت ہے ہاں ہر چیز کی سہولت موجود ہے یہاں لے کے آپ لے کے جائیں گے یا یہیں اسٹڈی کریں گے یہاں تو نام وام لکھنا پڑتا ہے

آپ کب آئیں گے کس وقت تک مغرب بعد ہاں آ سکتے ہیں ہاں بولیے نہیں کوئی دقت نہیں ہے ہاں اب آپ آئیے نا کبھی کیا بولے ہر چیز کی ہر کتابیں کی سہولت موجود ہے آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں

پارکنگ ہاں ہر چیز ہے ہر چیز کی سہولت موجود ہے آئیے نا آپ پہلے لائیبریری بھوج گاؤں میں نثار اخلاق لائیبریری

نثار اخلاق لائیبریری

کیا بولے ساڑے چھ چھ پونے سات